आमच्या कुटुंबांत कोणाक दुयेंस जाल्लें आसा जाल्यार आमी ताका बरो जावपा खातीर ताचें दुयेंस सडसडीत बरें जावन येवपा खातीर आमी तांकां वेगळेवेगळे पदार्थ करून दितात ज्या कारणान तांचें दुयेंस दूर जावं आनी तांचे रोखडी सेहत आसता ती बरी जावं म्हणून जे हातूंत वेगळे वेगळे पदार्थांनी येता म्हणटा ती पेज पेज ही तांदळाची करतात तांदळांक उदकांत घालून बरे शिजयतात सारकी मोव जाय सर कित्याक ती तांकां गिळपाक बरी पडटा आनी समज ताचो जो निवळ आसता जें उदक आसता जें तांदळांचें शीत जातकीच जें उदक उरता तें आमी तांकां पिवपाक दितात कित्याक तें अशें गरम गरम पिल्यार अशें रोखडो घाम सुट्टा ज्या कारणान असो ताप येता ना जाल्यार थंडी जाल्ली आसता ती मातशी बरी जावपाक बऱ्या पडटा आनी ती पेज बेश्टी जेवपाक जायना म्हण आमी तांकां ताचे बरोबर एक तोराची शीर दितात जी खळाक घाल्ली आसता ज्या कारणांत तांकां तोंडाक रूच येता जे थंडे ना जाल्यार जोर आयिल्ल्या कारणान रूच गेल्ली आसता ना जाल्यार ती जी खळांतली आंबली आसता ना जाल्यार तोर आसता तें ताका रूच हाडपाचें मदत करता तशेंच वेगळेवगळे हातूंत येता ती म्हणजे एक रव्याची पातळ रवो म्हणून करतात जें दूद मागीर वेलची लवंगां मागीर रवो बारीक रवो शिजोवन तातूंत इल्लें तूप घालून करतात जें शक्य तर चड करून ल्हान भुरग्यांक दितात जें तांकां एक ताकत येवपाक मदत करता तांचें दुयेंस दूर करपाक एक मदत करतात ताकत कशी येता तांकां तशेंच आमी सत्व जें तिझान म्हणटात जें नाचण्यांच्या पिटाचें करतात तातूंत दूद घालून तें शिजोवन एक दाट शें पिवपा खातीर ना जाल्यार खावपा खातीर करतात तें हाडां खातीर बरें आसता आनी तें तें खाल्ल्यान तुमकां रोखडी अशें ताकत कशी येता ज्या कारणान दुयेंसा कडेन ना जाल्यार कितें बरें ना जालें जाल्यार एक ताका शक्ती मेळटा ना जाल्यार समज हाडांचो जरी तर रोग जाल्लो आसा जाल्यार हाडांक एक शक्ती येवपा खातीर ना जाल्यार हाडां घट्ट जावपा खातीर तें तिझान आमी ल्हाणपणा पसुनूय सद्दां भुरग्यांक भरयतात तशेंच कारणान समज थंडी जाल्या जाल्यार आमी कसाय म्हणून एक करतात जो काडो म्हणटात वेगळ्यावेगळ्या भाशांनी काडो जो म्हणटात तें करतात जातूंत वेगळेवेगळे तरांचे आमी मसाले जाले म्हणजे लवंगां जालीं मिऱ्यो जाल्यो मागीर वेगळेवेगळे जीं पानां म्हणटात झाडांचीं जशीं तुळशीचीं पानां जालीं गंजन जालें मागीर अदुळसा जालो मागीर वटेलावांचीं पानां जालीं तीं घालतात मागीर थोडे थोडे जाणां घालतात तातूंत भितर इल्लो कांदो घालतात आनी इल्लें आलें घालतात ज्या कारणान ही थंडी बरी जावपाची हें जाता कांदो गरम आसल्या कारणान थंडी जी भितर आसता ती मॅल्ट जाता आनी घामाच्या हातूंतल्यान भायर सरता थंडी जोर जालो मागीर जशे आमी नोर्थाक सायडीन गेले जाल्यार थंय खिचडी करतात खिचडी म्हळ्यार जातूंत फक्त दाळ मागीर तांदूळ घालता इल्लें मीट घालून ताका शिजयतात ज्या कारणान एक तांकां शक्ती अशी मेळटा भितर आंगाक शक्ती मेळटा समज तसोच थंडी जाल्ली आसा ल्हान भुरग्यांक जाल्यार आमी तांकां गरम दूद करतात तातूंत हळद आनी आलें घालून शिजयतात ज्या कारणान तांकां थंडी जो जो एक वायरस आसता तो मरपाक तांचें मदत करता भितरल्यान तशेंच समज कोणाक सुकी खोंकली आसा भितरल्यान जाल्यार आमी ताका मध घेतात हनी म्हणटात तें घेतात आनी तातूंत हळद इल्लें आल्याचो रस घालून ताची एक पॅस्ट कशी करतात आनी ती तांकां चाटपाक दितात ज्या कारणान जी तुजी सुकी खोंकली जी आसता ती तांकां बरी जाता तशेंच आमी पळोवपाक गेले जाल्यार